आंखौथ' उन्दैनिफ्रायनो जोंनि बिमा बिफाया जोबोद मोजाङै जोथोन लाबोदों मानो होनोब्ला जोंनि नखरफोरा बांद्राय बै समाव जों उन्दै उन्दैब्लाथाय न'खरनि हालोदा जोबोद गाज्रिमोन माने जोंनि बाबाया आइया हाजोआव दंफां लायोमोन जेनेबा बाबाया आइयाथ' न'आवनो थायोमोन जेनेबा बाबाया ओरै दंफां लायनानै जोंखौ फरायहोदों बेनिफ्राय जोङो बै समाव बांद्राय मोजां मोजां गान्नाय जोमनायफोरबो मोनामोन जि गांसे मोनो बेजोंनो थांबाय थानांगौमोन आरो जियागौ मानि मोनामोन जों गोदान द्रेस स्कुलनि ओमफ्राय आरो बिदिनो जेनेबा बेनि गेजेरावनो जोंखौ जोबोद मोजां माबा होबोदों बिथा होबोदों बिमा बिफाया अनबोदों आरो जुदि आरो गाज्रि खामानि मावोबाथाय जोंखौ आंखौ गोबांबो बुनानै बेयो मोजां नङा बेखौ मावनाङा होन्नानै जोबोद दिथा होबोदों ओमफ्राय दासिमाव जों देरजासिमाव गोबां खस्थ' खालामनानै बिमा बिफाया जोंखौ फरायहोदों ओमफ्राय आरो गान्नाय जोमनाय होदों थानो थाखाय न' मोनसे मोजां लुनानै होदों बिदिनो जों देरजासिमहालागै जिखिनि इसे एनै खस्थ' खालामनानै मोनदों बेजोंनो जोंनि थाखाय मोनसे हाफोर माबाफोर बिदि लानानै बायनानै जोंखौ जेनेबा जानाय लोंनायाव खम जायिबायदि जोंनो बिमा बिफाया बुथुमना होदों आरो जों दा बेजोंनो बिसोरनि अन्नायजोंनो जों दा जिखिनि सोलिबाय दं सोलिनो हादों आरो सोलिबाय दं आरो जोंखौ बिमा बिफाया जोबोद जोथोन लानानै जोंखो नै दा जेसे जेसेबांआव दं बा जों हमनानै ला दा बिसोरनि गोरिब समनि गोरिब माबाखौ लानानै जिखिनि खस्थ' खालामनानै जोंखौ फरायहोबाय बे फरायहोनानै जों दा फरायहोनायनि फिथायखौ जों मोन्दों आरो